हमर क्षेत्रमेअधिकतर उपज दए वाला फसल धान यऽ जे जेकरा बोयल जाइत यऽतऽ अधिक मुनाफा होइया ई फसल एगो एगो ई समयके फसल गरमीके फसल छी जे समय मे धानकेे बारिश पर्याप्त मात्रामे मिल जाइत यऽ आ उपजो बहुत नीक होइया और ई सँ हमरा ई ई तरह मुनाफा होइया कि ई फसल उपजाबैके समयमे बारिश होइके कारण फसल अधिक उपजैत होइया तऽ ई फसल कऽ किसान बेचैया और बेचि कऽ अधिक मुनाफा प्राप्त करैया धान हमरा सबकेँ समयक हमरा सबकेँ क्षेत्रक एगो प्रमुख फसल छी जाहिसँ जेकर उपजो अधिक मात्रामे होइया और एकर मुनाफा कमाएल जाइत यऽ